भारतांत खेळाचो भाग सुदारपाक खूब कंपनी आसा ह्यो कंपनी राज्य राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय खेळाच्या स्पर्धेंत भाग घेवपी लोकांना वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या मार्गांनी मदत करतात कितल्याच्या कंपनी खेळाडूक मदत करतात खेळपाक सगळें सामान दिता खेळाक लागता तें सामान दिता खेळ फुडें पावपाक लागून खुबसो प्रोग्राम करतात खेळाक फुडें व्हरपाक व्हरपाक खेळ आतांच्या भुरग्यां खातीर फायदेचो खुबश्यो कंपनी खेळ फुडें व्हरतात उदाहरण रिलायन्स प्रोडक्शन टाटा ट्रक आदित्य बिर्ला ग्रूप ह्यो मोटे कंपनी खेळाक मदत करता आनी लोकांक बी मदत करतात